میں زرینہ میڈم سے بات کر رہا ہوں جی میں چار دن پہلے آپ کن آیا تھا میری طبیعت خراب تھی بخار تھا میرے کو فیور میں زید بات کر رہا ہوں تو میں چار دن پہلے آیا تھا مجھے فیور تھا سر میں درد بخار تھا تو آپ گولیاں لکھے تھے کھایا تو کم ہو گیا تھا اب پھر سے ہو رہا میرے دو دن کے بعد نہیں وہ بیچ میں دعوت میں چلے گیا تھا میں شام میں ٹائم پہ نیند نہیں ہوئی کھانا یہ وہ ہو گیا بول کے بھی ہو رہا شاید تو پرانے گولیاں کھائے تو بھی ہوتا تو نہیں پھر سے گولیاں وہ تو کیا ٹائمنگ کی اپائنمنٹ ہے آپ کی تو گولیاں چینج کر دیتے پھر آپ گولیاں چینج کر کے تک لکھ کے دیتے آپ ٹھیک ہے میں آج شام میں آپ کے پاس آتا ہوں نو بجے تک اللہ حافظ تھینک یو